जी हा मां हुन त स्वस्थ्य ऐं संतुलित जीवन शैली जीअंदी आहियां पर अगरि मूंखे कुझु पंहिंजी लाइफ़ में पंज प परिवर्तन करणा आहिनि त हूअं त सभिनी खां पहिरीं हिकिड़ो आहे की मां पकौड़ा वकौड़ा न ठाहियां तर शयूं घटि ठाहियां तरियल शयूं घटि खाऊं बारिश आहे त वधीक था खाऊं हिकु त सभिनी खां पहिरीं तरियल शइ घटाईंदसि ॿीं आहे त जल्दी सुम्हंदासीं टी आहे जल्दी उथंदासी चोथी आहे त हाणे खां रोज़ु झूलेलाल जी आरिती कंदासीं जो की ॿार बि ॿुधनि ऐं सिखनि ऐं चोथो आहे त नियमित थोरो योगा अभ्य अभ्यास कयूं कंदा आहियूं पर कॾहिं कॾहिं विच में मिस बि थींदो आहे हफ़्ते में टे दफ़ा चारि दफ़ा कयूं था त वरी मिस थो थिए त चाईंदसि की योगा ऐं फ़िटनेस खे थोरो वधीक ध्यानु ॾियूं ताकी असांजी लाइफ़ अञा थोरी सुठी ठहे त ई चेन्ज़िस आणणु चाहियां थी पंहिंजे लाइफ़ में ऐं कोशिश कंदसि की हुनखे अमल करे सघूं